ओह जोंनि ओनसोलाव मिथिंगारि सम्पदा ओह दङ जादों ओह मानि ओह फाथो बेसर माय आरो गय बेफोरनो जोंनि ओनसोलाव मोन्नाय जेरै आसामाव साहा बागान दङ बायदि रोखोमनि आबादफोर दं बेफोरखौ लानानै जों दिनै ओह बे ओह मिथिंगानि सम्पद होनानै जों मिथिनाय जायो ओह दंफां लाइफां बेफोरखौबो जोङो मिथिंगायावनो मोन्नाय सम्पद दा बेफोरखौनो लानानै जोंनि ओह आसामाव बा जोंनि ओनसोलाव बेंटल बायदि ओनसोलफ्रावबो जोङो सलिनो हायो बे बेंटल बाजाराव जोङो माखासे ओह फालांगिनि थाखाय ओह फानलाइ बायलाइ सलियो माय फाथो बेफोर सलियो आरो गोलोसे ओह जों दंफां लांलाइ लाबोलाइ बेफोरबो मिथिगायाव मोन्नाय ओह मिथिंगारि सम्पद दा बेखौनो ओह जोङो मोननो हायो